ای بک ای بک کے مثبت اثرات بہت ہیں جیسے ای بک کاغذ کے استعمال کو کم کرتی ہے جس سے جنگلات کی حفاظت ہوتی ہے اور ماحولیاتی نقصان میں کمی آتی ہے ای بک کو دنیا بھر میں کہیں بھی اور کسی بھی وقت بڑھا جا سکتا ہے پڑھا جا سکتا ہے بشرطیکہ انٹرنیٹ کنیکشن یا ڈاؤنلوڈ کردہ مواد موجود ہو ای بک عموماً پرنٹ بک کی نسبت سستی ہوتی ہے کیوںکہ اس میں پرنٹنگ اور شپنگ کی لاگت شامل نہیں ہوتی ای بک خراب نہیں ہوتی اور طویل وقت تک محفوظ رہتی ہے ہزاروں کتابیں ایک چھوٹے سے ڈیوائس میں محفوظ کی جا سکتی ہیں جس سے سفر کے دوران کتابیں ساتھ لے جانا آسان ہو جاتا ہے ای بک میں ویڈیوز آڈیو اور انٹرنیٹ لنکس شامل کیے جا سکتے ہیں جو پڑھنے کی تجربے کو زیادہ دلچسپ بناتے ہیں ای بک میں مطلوبہ مواد کو جلدی تلاش کیا جا سکتا ہے جو مطالعے کو زیادہ مؤثر بناتا ہے نوٹس بنانا ہائلائٹ کرنا اور بکمارکس لگانا آسان ہوتا ہے جو تعلیمی مقاصد کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے بصارت سے محروم افراد کے لیے ای بک یعنی آڈیو بکس اور ٹیکس ٹو اسپیچ کی سہولیت فراہم کی جا سکتی ہے ان تمام خصوصیات کی بنا پر ای بک کا استعمال جدید دور میں بڑھ رہا ہے اور مختلف شعبوں میں کارآمد ثابت ہو رہا ہے